जय झूलेलाल हा जी हा जी असांजे दुकान ते पंज हज़ार खां वठी ॿ लखनि जी अथव तव्हांजे बजट में केतिरो आहे तव्हां साम्हूं ईंदा ॾिसो अची मोबाइल जेको तव्हांखे वणे अच्छा हा हा हा हा

हा हा हा सही आहे हा त तव्हां अचो शॉप ते शॉप ते अचो त तव्हांखे मोबाइल ॾेखारियूं था घणियूं ई वैराइटियूं आहिनि भई सभु कम्पनियुनि जूं अलॻि अलॻि डिज़ाइनूं असां वटि ईंदा त तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे ध्यानु बि ईंदो हले सभु सिस्टम अथव उनमें डिजाइन उनमें न व्हाट्सअप आहे कैमरा आहे गैम्स आहे सभु चीज़ूं अथव फोन रखो तव्हां अचो तव्हां फेस टू फेस त भई बाक़ी ईअं कोन ॾींदा अच्छा

हा उहो त बराबरि आहे सिस्टम त अथनि बि पंजे हज़ारे वारो बि आहे ॾहें हज़ारे वारो बि अथव मोबाइल न त उनमें हाणे कैमरा जेकी हूंदी आहे न उहो बि मस्तु हूंदो आहे हिकदमि पर्फेक्ट आहिनि कैमरा जी फ़ोटो वोटो सभु फ्रेम बि सुठो ईंदो आहे ॾहें हज़ारे वारो खपेव न उनमें ॾह हज़ार वारो बि अथव हा ॾहें हज़ार वारो अथव उनमें बि सुठी आहे त फोटा बि भाई उन में अथव सभु सभु सभु बराबरि अथव उनमें फ्रेम बि सुठी आहे इनमें हिकु साल जी वारंटी ॾींदव तव्हांखे हा ठीकु आहे पंहिंजो ईंदा केॾीमहिल ईंदा केॾीमहिल तव्हां हा ठीकु आहे भले राति जो ॾहें ताईं खुलियल हूंदी अथव जय झूले